हम गेल छियै घूमैले दिल्ली भए गेलै आओर की कहैत छै पटना भए गेलै आओर की कहैत छै अहाँकेँ पंजाब भए गेलै आओर की कहु आओर बिहारमे भी बहुत ही जगह अच्छा लगैत छै अहाँकेँ कहैत छी दरभङ्गा भए गेलै गायत्री मन्दिर जाइत छी देखै लेल घूमै बला जगह सभ पर बहुत अच्छा लागैत छै जहाँ जाइत छियै आओर की कहैया झारखण्ड भी गेल छियै घूमैला आओर की कहैया पटना भए गेलै आओर की कहैया मुजफ्फरपुर भए गेलै मुजफ्फरपुर शहरमे घूमैला जाइत छियै बहुत से अच्छा लागैत छै आओर की कहु

आओर बहुत चीज अच्छा लागैत छै देखैमे घूमै लेल